हेलौ माया बाहा दं नोंलाय ए नोंहा फाथो आबाद मावयाखै नामा देग्लाय ए आहा मावदों एसे ए आंहा बिघाथामसो जागोन जोहा बुरजा मावदोें एसे देग्लाय बिदिनो गोखा बिलाइबो जानांगौ आरो बिदिनो दुरुं दुरा फाथो सेरनाबो नांगौ नालाय जोहा एसे बुरजा खुइदों बिघाथामसो जागोन आरो औ एसे दाखालै खावसे दानबाय आर दा माखासे दंबावो अखा हानानै दानजोबनो मोनाखै आमफ्राय माइयालाय देग्लाय माबादि गायनो हादों ए मोजाङै हाजोबदों ना गोबाव जाबाय हानाया हानाया गोबाव जाबाय

जोंहा बारा नै माबाया गेजेर नांबायमोन जोहाबो सावना सावन गेजेराव सो हादों आरो माइखौलाय मोजां गायजोबनो मोनथारदों जोहा देग्लाय गायनो मोन्नायालाय गासिबो लङा लङि फुरा गायजोबनो हाबाय आरो

बेसे बुरजा बिघाबसे गायदों देग्लायलाय ए जोहाबो बारा बुरजा गायखाया बिदिनो माखासे बिदिनो हाबि जाबि मावनानै खरसा जाबाय आरो जानायनि आन्था बिदिनो बार' बिघा जायो आरो जोहाबो बेसे खिनिल' गायदों दा बेनो मेरला जायो आरो माबायोबा औ औ दे होमबा मोजांना औ दे दोनथ'दो दे औ दोनथ'दो दे औ